گیس کے بارے میں اور چولہے کے بارے میں مٹی کے چولہے کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے زمانے میں سب کے پاس چولہے ہوتے تھے اور اب سب کے پاس دلی میں گیس ہے اور گیس اب مسلسل بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے غریبوں کی وجہ سے غریب لوگ کے پاس آج بھی چولہا ہے وہ لوگ گیس نہیں خرید پاتے گیس پر بہت اچھا مٹی کے چولہے پر بہت اچھا کھانا پکتا ہے جس سے کہ جس سے کی لوگوں کو بہت اس سے دقت بھی ہوتی ہے اس کا دھواں بھی اٹھتا ہے لوگوں کو پلوشن ہوتی ہے لیکن گاؤں میں زیادہ تر اسی زیادہ تر اسی گیس اسی مٹی کے چولہے پر روٹی وغیرہ سب چائے وائے سب اسی پر بناتے ہیں لوگوں کو اس پر کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو اس پر کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے اس لیے لوگ اس پر ہی کھانا بناتے ہیں اور جو چولہا ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے آج کے زمانے میں بہت مہنگا ہو چکا ہے غریبوں کے پاس آج بھی گیس آج بھی مٹی کا چولہا ہے اس لیے مسلسل گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس دونوں چیز ہیں ہمارے پاس گیس بھی ہے اور چولہا بھی ہے